हेलो हेलो कि हाल समाचार ठीक छै कि कहू कि खेतीसब कोनासब चलि रहल अइ एखन हँ हँ एखन एखन यूरिआ यूरिआसब कोना कि रेट एखन मिल रहल अइ एखन यूरिआके हँ यूरिआ यूरिआ हँ हँ पोटाश अलगसँ मिल जाए छै अच्छा हँ हँ पटौनी करऽ पड़ै छै अच्छा एखन कथीके सीजन चलि रहल छै धानके एखन धान तऽ आब कटि गेलै आब तऽ गहूमके सीजन चलै छै गहूमके सीजनमे हँ तऽ गहूमके सीजनमे पहिने बाउग कएल जाए छै ओहिके बाद किसब कएल जाए छै हँ हँ हँ हँ अच्छा अच्छा एहिके बाद कहै छै जेना घासे फूस भऽ गेलै तऽ ओकरा घास फूसके छिलबै अपन जे जेना से सब करबै कीटनाशको दवाइ दिअऽ पड़त कीटनाशक दवाइ देलासँ अहाँके जे भी गन्दा तन्दा रहतै तऽ ओ अपन से सब अथी मने अथी जरिके मरि जेतै जे भी छै ने से कीटनाशकवला खेतमे बहुत फायदा होइ छै हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ अपन हँ ओहि दुआरे घासो सबकिछु कऽ लैए जे जएह किछु अपन फाइदा भऽ जाएत अपन दवाइ गहूमके साथमे अपन जेना सागो तोड़ि लैए किछु बहुत तरहके लोकसब साग तोड़िके आनि लैए हँ हाइब्रिड तऽ हाइब्रिड सबके बारेमे सबकिछु अहाँके बढ़िआँसँ अथी रहै छै जएह किछु भऽ जाए छै हाइब्रिडसँ बढ़िआँसँ गहूम तैआर होइ छै एहिसँ हाइब्रिडवला मँगेने छिए नऽ हाइब्रिड हँ हाइब्रिडवला गहूममे जे छै से ऑटोमैटिक अपने आप अहाँके बढ़िआँ होइ छै हँ हँ हँ अपन जे से अपन जे फाइदा हेतै से हँ एहिसँ फाइदा होइ छै जे भी छै से अहाँके अपन अपन जीवनयापनो भऽ गेल अपन जे भी छै से सबकाज भऽ जाइ छै आदमीके ठीके छै आओर समय समयपर दवाइ दैत रहिऔ भऽ गेलै आओर कि चाही बस भऽ गेलै ठीक छै